जब मैं कैमरे से अलग अलग तरह की तस्वीरें खींचता हूँ तो मेरे मन में निम्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं जब मैं इंसानों की फ़ोटो खींचता हूँ तो मेरे मन में इंसानों के लिए एक भाव उत्पन्न होता है तभी मैं वह फ़ोटो खींच पाता हूँ क्योंकि जब मैं इंसानों की तस्वीरें लेता हूँ तो इंसानों में भी बहुत अलग अलग तरह के हमें भाव नज़र आते हैं जब आप जानवरों की फ़ोटो लेते हैं या फिर मैं जब जानवरों की फ़ोटो लेता हूँ तो जानवरों में भी हमें एक अलग ही भाव नज़र आता है कि वह प्रेम का भाव है या उसके डर का भाव है या फिर उसके किसी आंतरिक भाव की बात कर रहे हों यानि जो हम तस्वीरें लेते हैं तो हम सामने वाले के भाव को प्रकट कर सकते हैं और एक तस्वीर के माध्यम से भी हम एक बहुत अच्छी कहानी भी कह सकते हैं तो मैं अलग अलग तरह के तस्वीरें लेना पसंद करता हूँ और इन तस्वीरों में मैं इन्सानों पर्यावरण जानवरों और निम्न प्रकार की पंछियों की फ़ोटो लेता हूँ